हेल' ए हेल' निजोम फट'सुटनि माबाया बेनो ना नाम्बारा आटसा औ औ आं मानि हाबा दंमोन नालाय बिनिनो नोंनाव सोंहरदोंमोन आरो एभेलेबल दंना मानसि दा खेबग्रा औ औ हाबायाथ' नै आगष्टआवनोमोन आरो आगष्ट बाइस थारिख औ ओरैनो सा हाबायाबोथ' साथामसोआ नांगोन औ औ औ औ औ औ बेसेबांसो थांगोन दामफ्रालाय औ आटसा खमथ' जायाना एसेसो एसेसो खमायबा मोजां जागौमोन

ओमफ्राय खिन्थु हाबानि सिगां एसे फैखानांगोन आरो जेनबा दुइ घण्टा थिन घण्टानि बाबो औ औ ओमफ्राय ला एलबाम बानायना हरखायो ना औ औ थ्रिस हाजारबाथ आयौ दा आमफ्राय जानाय थानायासो सानसेथ' थाफैथारनांगोन नोंसोरो हरसेखौ औ औ औ औ औ औ सप्तासे सिगांबोे एसे एनै नांगोन आरोखि खेबग्रा माखासे खेबनानै दोन्नांगोन औ औ बिदिनो सम सम फैनाय खालामदो हाबा दिनथाराव थाफैथारनाय

दे होमबालाय औ औ